اتّر پردیش کی تہذیب اس کی آبادی کے تنوع کی خوبصورت عکاسی کرتی ہے یہاں مختلف مذاہب زبانیں ثقافتیں اور روایات ملتی ہیں جو اس اس ریاست کو ایک منفرد پہچان دیتی ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی اور دیگر مذاہب کے لوگ یہاں رہتے ہیں ورانسی اور متھرا ہندوؤں کے مقدس مقامات ہیں جبکہ الہ آباد کا کنبھ میلہ عالمی سطح پر مشہور ہے لکھنؤ کی مساجد اور درگارہیں مسلمانوں کی مذہبی روایات کا حصہ ہیں ہندی اردو بھوجپوری اودھائی اور دیگر زبانیں بولی جاتی ہیں لکھنؤ کی اردو ادب کی تاریخ بہت اہم ہیں جبکہ ہندی سنیما اور بھوجپوری فلم بھی یہاں سے جڑی ہوئی ہے مختلف علاقوں کے پکوان مثلاً لکھنؤ کی نوابی کھانوں کی شہرت الہ آباد کی امرت امرتیاں اور کانپور کی چائے کی دکانیں لباس میں بھی تنوع پایا جاتا ہے جیسے ساڑیاں شلوار قمیص کرتا پاجامہ اور مغربی طرز کے کپڑے ہولی عید بقرعید گرو وغیرہ کو جوش و خروس سے منایا جاتا ہے یہاں کے لوگ روایتی رقص موسیقی اور کہانیوں کو بھی بڑے پیمانے پر فالو کرتے ہیں مختلف ذاتوں اور طبقات کے لوگ ساتھ ساتھ رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے رسم و رواج کا احترام کرتے ہیں مشترکہ خاندانوں کا تصور یہاں بھی مضبوط ہے جہاں مختلف نسلیں ایک ہی چھت کے نیچے رہتی ہیں رہتی ہیں اتّر پردیش کی تہذیب اس کے لوگوں کے رنگا رنگ اور متنوع پسِ منظر کو بہترین انداز میں پیش کرتی ہے جس سے ریاست کا ہر گوشہ اپنے آپ میں ایک منفرد کہانی بیان کرتا ہے